हाँ जी एस बी आई में बात हो रही है बोलिए विच सेगमेंट बिजनेस लोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड तो घर के लिए आपको हाउसिंग लोन चाहिए होगा ना मेरे ख्याल से आपको ठीक है तो आप क्या करते हैं अभी करेंटली

क्या सैलरी आ रही आपको तो आपको रिक्वायरमेंट कितने की है सर तो सर आपका टैक्सेंशन उसके अलावा कोई इनकम प्रूफ है क्या टेक्स वगैरह कितना कटा थोड़ा सा बता देंगे या जो भी कटा होगा आपका अपना तो सर आपको ये मान के चलें पचास लाख का लोन तो नहीं हो पाएगा पर ये मान अपना बीस लाख के समथिंग आपका लोन हो जाएगा

कोलोनी कौन सी है सर कोलोनी कौन सी है सपना संगीता में क्वाटर लिया सर एक्चुअल में क्या है कि जो वो प्रोफाइल एक करीबन निगेटिव भी रहती तो आप एक काम करिए वहाँ के मुझे एक नक्शा मेप और अपना वहाँ का जो भी संपत्ति कर वगैरह आपका आ रहा होगा वो मुझे आप भिजवा दीजिएगा एक बार वो डोकुमेंट्स है ना डोकुमेंट मुझे आप भिजवा दीजिएगा एक गैरेंटर लगेगा आपका और पहले तो आपका इनकम एलिजबिलिटी चेक करना पड़ेगा हमें क्राइटेरिया जो भी उसका है क्या क्या रहेगा उसका तो क्या आप वैसे भी एलिजिबल तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ट्वेन्टी टू थाउज़ेंड आ रहा है तो पूरी वेरिफिकेशन हम लोगों को करना पड़ेगा एक बार टी पी में कितने साल हो गए आपको काम करते करते अच्छा अच्छा तो कम से कम मात्र दो साल हमारे जो रहता है क्राइटेरिया रहता कि दो साल बंदा वहाँ पे काम करना चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल